योग सीखने के इच्छुक व्यक्ति को थो सिंपल लाइक सिधी सलाह ॾई था सघूं त उहो पहिरीं पहिरीं त सुबुह जो थोरो जल्दी उथण शुरू करे ऐं सुबुह जो जल्दी उथण जे लाइ उन खे राति जो जल्दी सुम्हणो पवंदो अॼ जो जेको समय चेंज थी वियो आहे मोबाइल ऐं इलेक्ट्रोनिक मीडिया अची वई आहे तंहिंजे करे माण्हुनि खे राति जो सुम्हण में देरि थी वेंदी आहे त मां उन्हनि खे सलाह ॾींदो आहियां त पहिरीं तव्हां पहिरीं जल्दी सुम्हो जल्दी सुम्हंदा त जेको पंहिंजे शरीर खे छा आहे त अठ कलाक जी निंढ जी ज़रूरत आहे उओ सुबुहु जो छह ताईं खां साढे छह ताईं पाण उहो कोटा पूरो करे करे फ्रेश थी करे पाण ॿाहिरि योग जे लाइ निकरी था सघूं ऐं इन खे अपनाइणु ॾाढो सिंपल आहे कोई इन जे लाइ ॿियो कोई साधननि जी ज़रूरत त हूंदी आ माण्हू इंडिपेंडेंट पंहिंजो अची करे पार्क में वेही त वधीक सुठो अची करे पाण ई अभ्यास करे थो सघे ऐं जेको ही अॼुकल्ह जाम क्लासिस हलनि था योग जा उते अची करे ऐं उन्हनि जे इंस्ट्र्क्शन में उन जे रहबराईअ में अगरि योग कंदो त उनखे पर्फेक्ट कीअं कबो आहे उहो सिखणु मिलंदो ऐं रोज़ु नियमित थी वेंदो हिकड़ी क्लास में जीअं स्कूल में ॿार रोज़ु वेंदा आहिनि तीअं अगरि जॉइन कंदासीं उहो ज़रूरु स सिखी वेंदो ऐं हमेशह स्वस्थ रहंदो